ट्रैक्स के बारे में मेरे हिसाब से सब से मुश्किल बात तब होती है जब आप एक समूह के साथ जाते हैं जब आप एक समूह के साथ जाते हैं तो आपको सब के हिसाब से चलना पड़ता है जब कोई मन करेगा रुक जाएगा जब कोई मन करेगा तेज़ चलेगा मेरे हिसाब से जब भी आप समूह में जाएँगे तो आपका समय तो ख़राब होगा ही होगा आपको मेहनत भी ज्यादा लगेगी और मन में खटास भी आ जाएगी फिर जब आप उस ट्रैक को ख़तम करेंगे तो जो मज़ा आपको अनुभव करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाएँगे ट्रैक्स मानसिक रूप से थोड़ी बहुत कठिन हो सकती हैं क्योंकि इस में आपको शारीरिक थकावट काफ़ी ज़्यादा लगती है और अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो फिर आपको दवाई भी करवानी पड़ती है जिससे आप एक दो हफ़्ते के लिए अपने काम से भटक जाते हैं एवं रुक जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए मेरे हिसाब से मेरे अन्दर जो चेंजेज़ आए हैं जो बदलाव आए हैं वह ऐसे हैं कि आप जब भी ट्रैकिंग करने जाओ आप एक खुले मन के साथ जाओ और आप जब खुले मन के साथ जीते हैं तो आप ज़िंदगी को एक बेहतर रूप से अनुभव कर सकते हैं क्योंकि आपके अन्दर बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं बध्ताए ख़त्म हो जाती है आप जो भी अनुभव करते हैं दिल से करते हैं ऐसे ही ट्रैकिंग में आप जब खुले मन से जाए बिना किसी समय की बंदिश मेहनत की बंदिश या कोई भी बंदिश लिए तो आप पूरा ट्रैक पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं ख़ुशी से अनुभव करते हैं और जो ट्रैक के आख़िर में दृश्य नज़ारा देखने को मिलता है वो आपके दिल को लुभांतित कर देता है